मैंने अभी कुछ दिन पहले ही छः सौ रुपए का एक टेल्कम पाउडर खरीदा था जोकि मेरे पड़ोसन एक भाभी ले के आई थी तो वो बोल रही थी की ये पाउडर बहुत अच्छा है इससे हमारी जो त्वचा है बहुत अच्छी चमकदार और चिकनी दिखती है तो मैंने भी वो टेल्कम पाउडर खरीद लिया पर उसका वो जैसे ही मैंने यूस किया तो मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने आ गए फिर मैंने अपना ट्रीट्मेन्ट करवाया है जितने का मुझे पाउडर नहीं पड़ा उससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पे ट्रीट्मेन्ट के पैसे लग गए हैं फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया जो टेल्कम पाउडर है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है उसमे बहुत सारे केमिकल मिले होते है टेल्कम पाउडर के बारे मे जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला की जो टेल्कम पाउडर होता है उससे वो हमारे जब नाक में जाता है तो हमें अपने फेफड़ों मे कैंसर की समस्याएं भी होती है और सांस लेने मे भी दिक्कत होती है और वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी फिलहाल तो मैंने उस टेल्कम पाउडर का उपयोग करना तो बंद कर दिया पर उसका जो अनुभव है मेरे लिए बहुत ही खतरनाक रहा है मैं कभी नहीं चाहूँगी इस टेल्कम पाउडर को लेना और मैंने अपने जो पड़ोसन भाभी जिनने मुझे बताया था मैंने उनको भी मना किया की अब वो टेल्कम पाउडर न ले क्योंकि उससे हमारे फेफड़े मे कैंसर होता है हम सांस लेते है तो वो हमारे फेफड़ों में जाता है